مقامی اسکول میں داخلے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پچھلے کلاس کے مارکشیٹ اگر دکھانا ضروری ہے آپ پاس ہو گئے ہیں تو آپ کو اگلے کلاس میں داخلہ ملے گا پا پھر آپ کسی دوسرے اسکول سے آئے ہیں تو پھر آپ کو وہاں کا ٹی سی اور مارکشیٹ اور آپ کے پاس جو آدھار کا آئی ڈی پروف ہے یا ایڈریس پروف ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو فیس کی ضرورت ہے جو فیس متعین کی گئی ہے وہ فیس دینا ضروری ہے کوئی ایسی ایسا کوئی اسکول میری نظر میں نہیں ہے جہاں پر مفت داخلہ لیا جاتا ہو